हम लोगों के घर के आसपास में चारागाह उस ढंग से नहीं है हम लोग दरवाजे पर ही बांध के रखते हैं और आसपास जाने नहीं देते हैं दरवाजे पर ही सारी व्यवस्था की जाती है मौसम अनुकूल घास उसको दिया जाता है रखने के लिए उसके लिए हवादार जगह साफ और वो साफ सफाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए हवा भी लगना चाहिए इसके बाद कठोर मौसम जब आता है मौसम परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के समय उसके खाने पीने रख रखाव पर काफी ध्यान देने की जरूरत होती है हवा के अनुकूल समय के अनुकूल उस पर हर तरह से देख रेख में बदलाव करना पड़ता है ठंडा के समय में जानवरों को ठंडा से बचाव के लिए चारों तरफ से बंद जगह होना चाहिए रखते हैं बंद करके और जिसके कोई बुरा प्रभाव नहीं आता है लेकिन ईश्वरीय देन के हिसाब से कभी कोई तकलीफ हो जाती है तो उसे तुरंत समीप के डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाते हैं जिसके कि हमारा पशु स्वस्थ रहे और स्वस्थ रखते हैं अपने प्रयास से लगे रहते हैं उसके पीछे ताकि किसी तरह की परेशानी उसको न आए चूँकि वो बोलने से असमर्थ है बताने से असमर्थ है इसलिए उसका देख रेख काफी ध्यान से करना पड़ता है